हमारे जोधपुर में ऐसी एक जगह है जालोरी गेट नाम से वह लगभग सारी किताबों की शॉप है इस्टेसनरी की सौंप है जहाँ से हमें जिस तरह की बुक चाहिए किताब चाहिए वो वहाँ मिल जाती है मतलब हर तरह की बुक्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं और उसमें जैसे कुछ अपने पढ़ी हुई बुक्स को हम सस्ते दामों में वापस बेच सकते हैं जैसे एक ईयर का कौर्स था वो हमने पढ़ लिया और अब जैसे बुक अच्छी कंडीसन में है तो हम उनको आधे पैसे में वापस भी दे सकते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि हम नई नहीं खरीदना चाहते हैं हमारे पास इतना है की बजट नहीं होता है तो हम कुछ कम आधे पैसो में वहाँ से मतलब पुरानी बुक भी खरीद सकते हैं ताकि मतलब हर तरह की उस जगह पे सुविधा है जो जिनके पास इतना बजट नहीं है नई खरीदने का वो लोग सस्ते पैसो में सेकिंड हैंड बुक्स किताबें खरीद सकते हैं और कुछ हैं जो जिनके पास मतलब जिनका कौर्स हो गया है तो वो आधे पैसों में बेच भी सकते हैं